جی ہیلو سر گڈ ایوننگ آپ کون سر جی سر ہیلو آواز سر آپ کی کٹ رہی ہے کلیئر نہیں ہے ہیلو ہاں سر آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی آپ کی جی آپ نے فون کیا ہے کیا کام

جی جی جی تو کس سائڈ جی کس ٹائم سر زمین لینی ہے لینڈ لینی ہے یا فلور لینا ہے نیا پلاٹ لینا ہے تو سر الگ الگ رینج ہے کارنر کے الگ ریٹ ہوتے ہیں گلی کیسی ہے روڈ پہ لینا ہے یا گلی میں لینا ہے آپ کو جی جی کم سے کم ساٹھ فٹا روڈ پہ تو الگ الگ کارنر کی چاہیے یا ان کارنر نارمل بھی چل جائے گا ہے نا سر تقریباً ساٹھ فٹا پہ سر پچاس ہزار روپیے گز چل رہے ہیں آج کل ریٹ ہمارے یہاں اور باقی یہ نارمل ان اور باقی جو آپ کارنر کا آپ لینا چاہیں گے وہ تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے ساٹھ فٹا روڈ پہ ایک پلس ساٹھ ملے گا ایک سائڈ آپ کو مین روڈ جو ساٹھ کا ملے گا اور دوسری طرف سر تیس کا ملے گا آپ کو کارنر اس طریقے سے ہوگا اور یہ جی مل جاتے ہیں آپ بینک سے بھی کرا سکتے ہیں ہاں آپ بینک سے بھی کرا سکتے ہیں سر تو وہ بینک والے ڈٹیئل دیں گے سر کیونکہ بینک کا الگ الگ ہوتا ہے جی اور ہمارے یہاں کرنا چاہتے ہیں ہاں ڈاؤن پیمنٹ کم سے کم جو ہے بینک والوں کا الگ الگ رول ہوتا ہے وہ آپ کو بینک ہی بتائیں گے ہمارے یہاں کا ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ ہے ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ ہاں ہاں آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو صرف چھ مہینے کا ٹائم دیا جائے گا ہاں جی سر میرا نمبر ہے جی ہاں کونٹیکٹ کر لیجیے پھر آپ کو جیسا بھی میں لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں آپ آفس میں وزٹ کیجیے پھر اس کے بعد بات کریں گے او کے